इण्डिया आओर इंग्लैण्डके मैच छ्लै तऽ बिराट कोहली उतरलै रहए छ्लै तऽ बिराट कोहली बहुते रन मारलक छलै तऽ देखेमे मजा आबै रहै आ फिर रोहित शर्मा उतरलै छलै तऽ ओहो छक्का मारलकै तऽ बहुते मजा अइलै देखेमे छलै ओहिकेबाद सुमन गिल उतरलै तऽ भी अच्छा खेललकै तऽ ओहो मारलकै छल आरो इण्डिया पाकिस्तानके मैच छलै तऽ ओ सबमे भी ओहोमे रोहित शर्मा अच्छा खेललकै तऽ ओहुमे मारलकै बहुते रन आ छक्का आर मारै रहै तऽ देखेमे मजा देखे छलियै तऽ मजाआर आबे रहै बिराट कोहली उतरलै छलै तऽ भी मारलकै रन तऽ देखेमे बहुत मजा आबैत छलै आ मजा आबैत रहै छलै मजा आबैत छलै आरो जब इण्डिया आरो साउथ अफ्रीकाके मैच छलै तऽ ओहो देखेमे मजा अइलै जब रोहित शर्मा उतरलै तऽ बहुत अच्छा आ अथी मोहम्मद सिराजभी बिकेट बहुत अच्छा लेलकै रहए तऽ देखेमे मोहम्मद सिराजके बॉलिंग भी देखेमे मजा आबैत रहै बहुत अच्छा छलै अङ्कित हमे हमहुँ आर चार पाँचगो दोस मिलके जाइत छियै खेलै लए तऽ ओहोमे मजा आबे हइ कहुँ जाइत छियै खेले लए तऽ हूँओ खेलैत छियै अच्छा हमे आर बहुतअच्छा बौलिंग बैटिंग आर करैत छियै हमर एगो दोस्त हए ओहो खूब अच्छा खेलैत छै ओहो मारै हइ बहुत्ते बहुत जगहसे टूर्नामेन्टभी हमे आर जीतके एलियै हन अभी फिलहालमे एक जगह गेल छियै गेलियै छलऽ अथी हियाँ तऽ हुआँसे टूर्नामेन्ट जीतके एलियै एलियै छल एलियै छल आ एलियै छल आब एक दू दिनबाद फेर जेबै तऽ हूँए खेलेला मैच तऽ फेर दोसरे जग ओतेक छै तऽ ओकरे आर जरे खेलबै फेर आ हमहुँ आर अच्छा हमहुँ हमहुँ हमहुँ अच्छा खेलैत छियै बौलिंग बैटिंग अच्छा करैत छियै हमारा एगो दोसो है ओहो अच्छा बौलिंग बैटिंग करे हइ हमहुँ आर क्रिकेट बहुत अच्छा खेलैत छियै टिभियोपर देखली तऽ बहुत मजा अबैत छै टी भी पर अधिकतर रोहित बिराट कोहलीके देखैत छियै तऽ बहुत मजा आबे हइ शॉट जे मारै हइ तऽ अच्छा लागे हइ देखेमे बिराट कोहलीके बहुत बड़ा फैन है भी उसके अच्छा खेलते है तऽ हमलोगो को खूब मजा आता है बहुत मजा आता है हमे आर खेड़ी को भी खेड़ीके जरे खेले थे टूर्नामेन्ट तो उसको भी खेड़ीके साथ खेलै छलियै तऽ ओकरो हरा देलियै रहए खेड़ियोके हरा देलियै छल हरा देलियै छल हरा देलियै छल हरा देलियै छै हँ हँ अपन गाँवो आरमे खेलैत छलियै तऽ हुओँ दूतीन गो लड़का अथी खेलैत छलियै दूतीनगो लड़का बौआ कऽ चलि आबैत छलै तऽ ओकरो आरके जरे खेलैत रहियै ओकरो आरके जरे खेलैत छलियै तऽ बहुत मजा आबै रहै अपन दोस्ते आरके छलै खेलैत छियै तऽ बहुत मजा आबैत हइ बहुत मजा दोसरो दोसरो जगह जाके खेलैत छियै हमहुँ आर अथी खेलैत छियै हुआँ चारि पाँचगो दोस्तो आर मिलके बहुत अच्छा खेलैत छै हमहुँ आर तनी मनी अच्छा खेलैत छलियै खेलैत छलियै दोसर टूर्नामेन्ट एक जगह देखे लए गेलियै रहए तऽ हुओँ खूब मजा आबैत रहै देखेमे देखै लए गेलियै देखैलए गेलियै रहए अच्छा तऽ ओहो खूब मजा आबैत रहै अपने बाबा गाछीमे भेल छलै तऽ ओहो देखलियै टूर्नामेन्टआर भेलै तऽ बहुत मजा आबैत छलै देखेमे छक्कापर छक्का लगबै छलै तऽ उहो भी देखैमे ठीक लागै छलै देखि ठीक लागैत छलै ठीक लागैत छलै देखेमे बहुत अच्छा अइ मजा आबैत रहै देखेमे अच्छा लागैत छलै